लग्ना वेळार लोक न्हवऱ्याक खुबश्यो भेट वस्तू दितात म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार कवरांत पयशे घालून दितात मागीर गाडयो दितात एसी दितात फ्रिज दितात टिवी दितात आनी कपडे सुद्दां दितात जे न्हवऱ्याचे सारके खास दोस्त आसतात खास मित्र आसता ते सगळें एकी कडेन येवन पयशे काडटात आनी व्हडलीशी भेट वस्तू न्हवऱ्याक दितात भांगर म्हटलें की चडशें भांगार घरकाराच दितात तेजी भयण जावं तेजी आवय जावं तेजी आत्या जावं मावशी आनी ती भांगर घालच्या पयली चित्तात की हो आमच्या लग्नाक वा आमच्या चेड्याचा लग्नाक भांगर घालतलो काय जावं हेणी भांगर घातला तर हेका परत भांगर घालया अशें चित्तात आनी आनी तेका भांगर सुद्दां घालतात